हेलो के बाजै छिए अच्छा होटलमे होटले फ़ोन लागल छै ने हँ तऽ अहाँके खानाके बताएल जेतै अहाँ की सभ बनेबै ठीक छै मीट बना लेबै पुलाव आओर सादा खानामे भी किछु एस्टिमेट राखि देबै पूड़ी पुलाव पनीर का सब्ज़ी आलू परवलके सब्ज़ी बना लेबै दालि फ़्राइ बना लेबै सलाद दऽ देबै रायता दऽ देबै आर किछु मीठा दऽ देबै ठीक अइ आ मटन चावलमे एक प्लेट दही एड करि देबै ओहिमे ठीक छै तऽ कितना बजे तक अहाँ दऽ देबै साँझके टाइम शामके समयमे अहाँके तैआर रहना चाही अहाँके पाँच बजे तक दऽ देबै ठीक छै आओर सामानसब किछु बढ़िआँ तरीक़ाके अहाँके बनेनाए छै एहिमे कोनो शिकायत नहि आना छै शिकायत नहि हँ तऽ अहाँके होटलके नामी अइ ताहि दुआरे हम एतऽ ऑडर देलहुँ हँ हँ कतना चार्ज लगतै अहाँ बता देबै तऽ कतना पैसा छै मोबाइलपर भेज देबै ठीक छै ठीक छै आओर खाना जे छै अहाँ तेल मसल्लाके कनि कम यूज़ करबै ओहिमे जे आइकाल्हि लोकके पसन्द नहि रहै छै ज़्यादा ठीक छै ने तेल मसल्ला कम देबै मसल्लासब एहन बनेबै जे आदमीके मोन ख़राब नहि हुअए ठीक छै शेफ़के अपन बता देबै कोना कोना बनेनाए छै आ दुनू मिक्स खाना जे छै मीट मछली आ सादा खानामे कनि दूरी बनाकऽ अलग अलग ठीक छै ने आओर अहाँके होटलमे सभसँ बढ़िआँ चीज़ की अइ स्पेशल ई तऽ हम ऑडर करिए देने छिए एहिसँ बढ़िआँ जे अहाँके सभसँ स्पेशल डिश फ़्राइड राइस ठीक छै ओहोसभ दऽ दिऔ एड कऽ दिऔ ओहिमे हमर आदमीके नीक लागै जे भी गेस्ट एतै तऽ ठीक छै ने समयपर समयपर लेकिन मिल जाना चाही अच्छा मेहमानसभ जे एतै जे समयपर तऽ ओहिसँ पहिने नस्तोके किछु प्रबन्ध कऽ देबै खानासँ पहिने समय नास्तामे जे अहाँमे जे अहाँके होटलमे बढ़िआँ अइ हँ तऽ ई नास्ताके किछु अहाँ ऑडर लऽ लिऔ आओर भेज देबै ठीक छै तऽ राखै छी हम हमरा काज छै